ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہاں الحمد للہ آپ خیریت سے ہیں جناب سر آپ بک شاپ سے بات کر رہے ہیں مجھے اردو ادب سے متعلق ناول اور افسانے سے متعلق کچھ کتابیں خریدنی تھی اور میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں طالب علم ہوں اسی لیے مجھے اس میں ڈسکاؤنٹ بھی درکار تھا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا ڈسکاؤنٹ مجھے مل سکتا ہے کتابوں پر مجھے کتابیں تو دس بارہ چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈسکاؤنٹ کہاں تک مل سکتا ہے لیکن میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور اسٹوڈینٹ ہوں اس لیے مجھے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ درکار تھا علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ جہاں میں پڑھتا ہوں وہاں بہت سارے بک شاپ موجود ہیں اور وہاں کچھ زیادہ کا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے

ایسا کریں کہ چالیس پر سینٹ پہ ہم دونوں بات فائنل کر لیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہو سکے تو کریں آپ ان شاء اللہ آپ کو لیسٹ بھیجتا ہوں تھوڑی دیر میں جی السلام علیکم و علیکم السلام